कोंकणी भाश एक मोगाळ भास अशी म्हणटात कित्याक तर कोंकणी भाशेंतल्यान आमची आपुलकाय आमचो मोग आमी दाखोवंक व्यक्त करूक शकता कोंकणी भास पळोवंक गेल्यार वेगळ्या वेगळ्या समज आमी जाग्यार वता जाल्यार वेगळी वेगळी भास आकां पळोवंक मेळटा ताचो प्रकार वेगळो वेगळो आमकां पळोवपाक मेळटा तेची उतारां वेगळो वेगळो मात तांचो अनुभव जो आसा भावना जीं आसा एकूच आसा कोंकणी भाशेंतल्यान जेन्ना आमी उलयतात आपलेंपण आपलो मोग आपलो मनीस हे आपले घरचे लोक अशें भावना आमकां ह्या भाशेंतल्यान पळोवंक मेळटा आनी कोंकणी भास हाका लागुनूच ताका गोड भास अशें म्हणटात कोंकणी भाशेंतल्यान आमी आमची मनांतलें कितें आसा तें दुसऱ्या कडेन पावोवपा खातीर भास आमी आमचो उपयोग करतात आनी कोंकणी पळयल्यार आमचे पूर्ण एक वेगळो वेगळो आकार वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर आनी वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन आमकां जर एकल्याक पळोवपाक मेळटा हाका लागुनूच कोंकणी भाशेंतल्यान आमी आमच्या लोकां कडेन मोगाळसाण आनी मोग दाखोवपाची अशी भाशा अशी आमी म्हणूं येता